गाडी घेतले काय ताची नोंदणी वेळोवेर करप हे गरजेचे तशेंच तांचे नुतनीकरण करप हें गरजेचें सरकारान हे नोंदणीकरणा नोंदणी करपा खातीर कांय नियम काडल्यात आनी हाली काळार ही नोंदणी प्रक्रिया बऱ्या भशेन सरळपणान आनी सोपेपणान करपा खातीर सरकारान हाचो एक ऑनलायन एप तयार केला जाचें नांव आसा परिवाहन ह्या ऑनलायन ऍपाचेर आमच्यानी आमकां लागतल्या नोंदणी प्रक्रियाची ऑनलायन करपाक जाता तें बी घरा बसलेल्या कडेन आनी खंयच धक लायनीन उबे रावपाची गरज ना हांवेन लेगीत म्हाजी पर रिन्यूल रेजिस्ट्रेशन रिन्यू रिन्यूवल करपाचे अप्लाय केला ऑनलायनाचेर पूण सद्द्या हाली पूण सद्द्या तरी म्हाका कांयच अपडेट येवना पूण तें अपडेट येवप हें खूब गरजेचें कारण म्हाका कशें कळटलें की हें अपडेट जालां कांय ना तें हांवें म्हाज्या एका शेजाऱ्याक विचारलेलें की कशें म्हणून किदें करपाचें हांवें रेजिस्ट्रेशन म्हणजे रिन्यूलाचेर हें केलां रेजिस्ट्रेशन केलां रिन्यूअ हेका ऑनलायन पूण आजुनूय म्हाका कांय तरी कांय येवंकूच ना ताणें कशें केलें तुवें कशें केलें रेजिस्ट्रेशन ऑनलायन किदें तुवें स्टेप्स पळयलें कांय विडियो पयलो कसलो तुजें तुजें एप्लिकेशन इतलें बेगीन पास कशें जालें तुवें कसले स्टेप्स पयलेले बीन परिवन सेवा बोटलाचेर खंयसर कसले म्हत्वाचे नियम जे आसा कांय सेक्शन्स आसा भाग आसा फिचर्स आसा त्या सायटीचेर फॉर ट्रॅकिंग स्टेटस स्टेटस आमचो ट्रॅक करपाक किद्याक म्हाका हो खूब डिले जाता प्रोसेस ही नोंदणीची प्रक्रिया खूब डिले जाता आनी म्हाका तें मातशे बेगीनूच जाय कारण म्हाका जर कोणे धरलो पुलीसान जाल्यार म्हाज्या कडेन कागदां आसूंक जाय न्हू दिव दाखोवपाक तेका जाल्यार म्हाका फायन पडटली नाल्यार अशें डिले जालो जाल्यार चड म्हाका आर टी ओ लायनीन रावचें पडटलें वसून मातशी म्हाजी मदत कर आनी म्हाका सांग कशें किदें करपाचें तें

तेणें म्हाका सांगलें तेन्ना की परिवन पोर्टल परत परत चॅक कर म्हाजो नंबर आसा तो परत यो कर रिफ्रेश कर आनी परत घाल वा नाल्यार आरटीवन म्हाका वचून थंयसर पोवचें पडटलें